ये फिलिम है फिलिम का तो हमको अभी पता नहीं है लेकिन इसमें प्रेम चोपड़ा जी हैं तो इसमें गाने हमको अच्छा लगता है किसने गाया है दो अनजाने चले बाँधने बंधन मिल के क्या बोलें तो ये पारिवारिक गाना है तो अच्छा लगता है बहुत सुन्दर लगता है ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा टाइप का गाना हो ये गानों के हम लोग ज्यादे सुनते हैं क्या है तो हम लोग फेमिली में रहते हैं तो फेमिली वाले गाना अच्छा लगता है तो हिन्दी वो गाने हैं तो हम ज्यादे उसी को पसन्द करते हैं कि और नया गाना तो बहुत आया है तरह तरह के किन ज्यादे हम नाइनतीन का गाना सुनते हैं दो अनजाने अजनबी चले बाँधने बंधन ये गाना बहुत पापुलर हुआ था बहुत हिट हुआ था कह तो गाना है तो हम लोग जादे वही गाना सुनते हैं प्रेम चोपड़ा जी का इसमें बढ़िया किरदार है वो गाने के हम लोग हिन्दी में ज्यादे सुपोर्ट करते हैं यह तो पारिवारिक गाना है अच्छा लगता है सुनने में भी और वो फिल्म देखने में भी बहुत अच्छा लगता है बहुत बढ़िया लगता है